राजस्थान में अनेक सी वेशभूषा है जिनमें से ज़्यादातर जो पुरुष हैं वह हैं धोती कुर्ता पहनते हैं और साथ में पगड़ी भी बांधते हैं उसी के साथ साथ बहुत से लोग यहा पर कुर्ते पैजामे पहनते हैं बहुत से श बहुत से टी शर्ट और पैन्ट भी पहनते हैं उसी के साथ साथ अलग अलग धर्म की अलग अलग औरतें अलग अलग वेषभूषा में रहती हैं जैसे यहाँ पर बहुत सी औरतें साड़ी भी पहनती है और बहुत सी औरतें यहाँ पर सलवार कमीज भी पहनती है क्योंकि सब अपने अपने अपने अपने समुदाय और अपनी अपनी सांस्कृतिक पहनावों के अनुसार रहते हैं यहाँ पर बहुत सी औरतें आभूषणों में हाथों मे कड़े गले में मंगलसूत्र पैरों में पाजेब कड़कती आदि का उपयोग करती हैं जो हमारी संस्कृति को दर्शाता है